हेलो नमस्ते हाँ

अच्छा ठीक अच्छा

हाँ हमारे पास है ठीक है मैं दवा दे दूँगा आराम हो जाएगा आपका ठीक है हाँ हाँ ऐसे आपको दवा दे दूँगा दो तीन दिन का नहीं चार दिन के लिए लीजिए यह आपका आराम हो जाएगा ऐसे कोई हाँ कोई जादा नहीं पर ज़्यादा भी दर्द हो रहा है तो ज़्यादा भी दर्द हो रहा है जिससे दवा से नहीं आराम होगा तो आपको ग्लूकोज़ चढ़वाना होगा और वह सब यह ना यह गर्मी हाँ है हमारे पास ना आप चार दिन के बाद आ जाइए आपको चढ़ा देंगे ग्लूकोज़ अरे दवा खाइए जैसे दवा से नहीं आराम होगा तो आप तब हाँ तब आपका ग्लूकोज़ चढ़ेगा हाँ

अरे जैसे जाँच उच हाँ आपको ना वह दवा से नहीं आराम होगा तब आपको जाँच करानी ही पड़ेगी ना और जैसे दवा से आराम हो जाएगा तो नहीं करानी पड़ेगी अच्छा चलो ठीक है दवा खा खा लीजिए तब जब आराम हो जाएगा नहीं आराम होगा हाँ आपकी जाँच करानी पड़ेगी हाँ हाँ ओ पेट में पीड़ा रहता है

ठीक है

हाँ चलो ठीक है अच्छी दवा हाँ अच्छी दवा देंगे ठीक हो जाएँगे

हाँ हाँ आप तीन चार दिन के बाद आ जाइएगा आपको दवा दे देंगे और जैसे दवा से नहीं आराम होगा तो आपको ग्लूकोज़ चढ़ाएँगे और आपकी तबियत सही हो जाएगी फिर नहीं जैसे आराम होगा तो आपकी जाँच कराएँगे अल्ट्रासाउण्ड वगैरह वगैरह हाँ

अच्छा ठीक है उसमें डाल देंगे ताकत की दवा ना नमस्ते